योग जो शौक़ु मूंखे पंहिंजी बीमारियुनि सां थियो छो कि मुंहिंजी बीमारी ॾींहुं ॿई ॾींहुं वधंदी वियूं मुंहिंजी शरीर में थाइरेइड माइग्रेन सर्वाइकल कमर जो सूरु ऐं पेरनि में सूजन इन्हनि जे शरीर वधंदो पियो वधि वधंदो पियो वियो थाइराइड जे वद व वजह सां त मूंखे कंहिं मुंहिंजी साहेड़ीअ मोस्ट ऑफ प्रेरित मूंखे प्रेरित कयाईं पंहिंजे तरफ ऐं चयाईं योग में हल त योगा कंदासीं त इन्हनि खां धीरे धीरे करे पाण जे मन खे बि शांती मिलंदी आहे तंहिं खां पोइ पंहिंजे शरीर में बि सुधारो थींदो आहे ऐं पंहिंजे जेके आंतरिक बीमारियूं आहिनि उन्हनि में बि धीरे धीरे उन्हनि ते प्रैक्टिस करण सां सुठो फ़र्क़ु पवंदो आहे पर मां जीअं ई मां पंज छह महीना कयो त मूंखे ॾिसण में आयो मूं में फ़र्क़ु नज़रु अचणु लॻी वियो ऐं मां थाइरोइड खां बिल्कुलु निकिरी वियसि माइग्रेन खां बि निकिरी वियसि सर्वाइकल जो बि पेन बिल्कुलु लही वियो कमर जो बि सूरु अधिकतर त लही वियो थोरो घणो रहियो बाक़ी पेरनि जी सूजन बि ख़तमु थी वई आहे हाणे मूंखे धीरे धीरे जीअं सभिनीन मां फ़ाइदो पए पियो ऐं तंहिं खां पोइ मुंहिंजो मन बि हाणे शांति रहणु लॻो आहे त योग जे लाइ मूंखे मुंहिंजी साहेड़ीअ प्रेरित कयो हो ऐं हुन सां मूंखे घणे ई फ़ाइदा मिलिया आहिनि